जय झूलेलाल योगा जे करे मां जाम ख़ुशि आहियां ॾह सालनि खां मां योगा कयां थी कंहिं महिल सुबुह जो वेंदी आहियां कंहिं महिल शाम जो वेंदी आहियां साहेड़ियूं वग़ैरह मिलंदियूं आहिनि ॿिए सां हाल अहवालु ओड़िंद ओड़ीदा आहियूं पोइ अभ्यासु शुरू कंदा आहियूं खिल मस्ती बि जाम हलंदी आहे नयूं नयूं खाधे जूं शयूं बि ठाहिणु सिखंदा आहियूं हिकु ॿिए जी कीअं हेल्प कजे कीअं मदद कजे उहो बि सिखंदा आहियूं शरीरु ताज़ो तवानो रहंदो आहे योगा करण सां मूं में जाम बदलाव आयो आहे मां हाणे जाम ठीकु रहंदी आहियां मन बि जाम शांति रहंदो आहे सॼो ॾींहुं शरीर हिकदमु चुस्त ऐं फुर्त रहंदो आहे इहे हाणे ह इंसान खे सभिनी खे योगा घटि में घटि घटि में घटि अधु कलाकु त करणु खपे सुबुह जो बि ऐं शाम जो बि सभिनी खे करणु खपे जय झूलेलाल